ویسے تو کھیلوں کی تازہ خبریں آجکل ہم لوگوں کو بہت سارے طریقوں سے جو ہے ملتے رہتے ہیں لیکن آجکل جو ہے ایک ٹیلی ویژن اخبار اور موبائل فون کے ذریعہ سے جو ہے ساری جو ہے خبریں جو ہیں کھیل سے جتنے بھی کھیل رلیٹیڈ جتنے بھی خبریں ہوتی ہیں ان سے جو ہے ملتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ کو جو تازہ خبریں آجکل کیوںکہ اسمارٹ فون جو ہے ہر ایک کے پاس آج کے زمانہ میں جو ہے موجود ہے اسمارٹ فون میں جتنے بھی اپلی کیشنز ہیں اسپورٹ سے رلیٹیڈ جو بھی ہو ان سب سے جو ہے جو بھی کھیل ہے ان سب کی تازہ خبریں آجکل اس کے مادھیم سے ہم لوگ اسمارٹ فون کے مادھیم جو ہے ذریعہ سے ہم لوگ پراپت کرتے ہیں اسمارٹ فون اسمارٹ فون کے ذریعہ سے جتنی بھی خبریں ہیں ان سب کی جانکاری ہم لوگوں کو جو ملتے رہتی ہے سمے سمے پر آجکل ہمارے یہاں جو ہے زیادہ تر ہم لوگ جو ہے جس کھیل کو فالو کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں کرکٹ ہے کیوںکہ کرکٹ کا جو ہے بھارت میں بہت ہی جو ایک اچھا خاصا یہاں پہ جو ہے کریز ہے کرکٹ یہاں پہ بہت ہی جو ہے لوگ اچھے طریقے سے جو ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں بہت ہی اپنا اس کو وہاں پہ بہت ہی مزہ آتا ہے ہم بھی جو ہے کرکٹ کو ہی زیادہ تر فالو کرتے ہیں کیوںکہ کرکٹ جو ہے بھارت کا ایک بہت ہی جو ہے ایک اہم جو کھیل ہے کیوںکہ یہاں پہ آئی پی ایل ورلڈ کپ اور بہت سارے دیگر ٹورنامنٹ بھی یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پہ سب سے زیادہ جو آئی پی ایل وغیرہ کا اور ورلڈ کپ وغیرہ کا زیادہ یہاں پہ جو ہے مہتو دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پہ کرکٹ جو ہے بہت ہی جو ہے فیمس ہے اور ان کی جن جو بھی خبریں ہیں جو بھی ان کے جو ہے جانکاریاں ہیں اس کو وہ ہم کو جو ہے اسمارٹ فون کے مادھیم سے جو ہے جو ہم لوگوں کو جو ہے ملتے رہتے ہیں اسمارٹ فون آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ایک بہت ہی جو ہے ایک ایسا سادھن ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی جانکاری جو ہے اس کے انسان ایک ایسا مطلب اس کے اندر گھر چکا ہے کیوںکہ اسمارٹ فون اگر نہ ہو تو وہ کوئی بھی کام جو ہے اس کو آدھا ادھورا لگتا ہے کیوں کوئی بھی چیز پڑھائی کرنی ہو یا کوئی بھی نیو نیوز دیکھنا ہو یا کوئی بھی اس اس سے رلیٹیڈ کوئی بھی جانکاری پراپت کرنا ہو تو اکثر اسمارٹ فون گوگل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو بھی اسپورٹ سے رلیٹیڈ جو بھی خبریں ہیں کون سا میچ کب ہوگا ورلڈ کپ کب کھیلا جائے گا آئی پی ایل میچ کب ہوگا اور کون سا جو ہے ٹورنامنٹ کب کھیلا جائے گا تو ان سب سے رلیٹیڈ جتنی بھی جانکاریاں ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کو جو ہے اسمارٹ فون کے مادھیم سے جو ہے پراپت ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں تو یہ ایک اچھا جو ہے سادھن بن چکا ہے آج کل کوئی بھی خبر کو جو ہے جاننے کے لیے اور جہاں تک رہی اسپورٹس کی بات جہاں تک رہی کھیل کی بات تو ہم جو ہے زیادہ تر جو ہے کرکٹ کو جو ہے فالو کرتے ہیں کہ ایک کرکٹ میں یہاں پہ بہت بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں انڈیا میں جو کہ پورے ورلڈ میں فیمس ہیں وراٹ کوہلی سچن تندولکر مہندر سنگھ دھونی اور بھی بہت سارے جو ہے کرکٹرز ہیں جو پورے دنیا میں اس کا جو ہے نام چلتا ہے تو اسی لیے یہاں پہ کرکٹ کا پریمی زیادہ ہیں اور کرکٹ کو زیادہ فالو کرتے ہیں اور ہم بھی جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں